میری لکھی ہوئی تحریروں میں سے ایک پسندیدہ تحریر ایک کہانی ہے جس کا عنوان ہے خوابوں کا شہر اس کہانی کو لکھنے کے لیے مجھے مختلف چیزوں نے متاثر کیا جن میں جن میں ذاتی تجرباتھ ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کی کہانیاں شامل ہیں خوابوں کا شہر یہ کہانی ایک نوجوان کے بارے میں ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے چھوٹے سے گاؤں سے بڑے شہر کی طرف سفر کرتا ہے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے کہانی میں اس کے سفر کی مشکلات خوشیوں اور چیلنجز کا ذکر ہے اور کیسے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے پسندیدہ زبان میں عام طور پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھنا پسند کرتا ہوں اردو میں لکھنا مجھے اپنی ثقافتی اور ادبی جڑوں سے جوڑتا ہے جبکہ انگریزی میں لکھنے سے میری تحریر کی رسائی وسیع ہو جاتی ہے اور مختلف قارئین تک پہنچ پاتی ہے